ہمارے علاقے میں زیادہ تر تو لوگ موویز دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ڈراما پسند کرتے ہیں یا ٹی وی پہ سیریل پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا اسٹیج پروگرام دیکھتے ہیں اس میں عام طور پر جو بدلاؤ آیا ہے وہ آرٹ فلموں کا ٹائم ہے یا ڈرائی اسٹیج پروگرام یا پھر اب جو آیا ہے ویب سیریز جو کہ نیٹفلکس امیزون زی ٹی وی اور آپ کا بہت سارے ایسے پروگرام آتے ہیں بہت سارے اور ایسے چینل جس پہ کہ ویب سیریز بہت زیادہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اب لوگ سنیما دیکھتے ہیں لیکن کم دیکھتے ہیں لیکن ویب سیریز میں دلچسپی سبھی لوگوں کی بہت زیادہ ہے تو یہ بدلاؤ ہے تفریح کرنے کے لیے یا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا آرٹ سنیما سے جڑنے کے لیے ڈراما اسٹیج پروگرام دیکھنے کے لیے زیادہ تر اب جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ ویب سیریز پسند کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے بہت بڑا جس میں آپ گھر پہ بیٹھ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا پرائم ٹائم میں یا لوگ اپنا ٹائم پرائم پر دیکھتے ہیں اور اپناویب سیریز سے بہت زیادہ لطف لطف اندوز ہوتے ہیں